ड्राइंग मतलब कला कला का सम्बन्ध उपयोग मानव जीवन पर हमेशा से रहा है और ये बहुत ही पुरानी पद्धति से चला रहा है पद्धति से कि इसका हमेशा से उपयोग होता रहा है ड्राइंग करते समय रबर हो गया पेंसिल हो गई कलर हो गया पटरी हो गई इसी दो तीन चीज़ें और हैं प्रकार हो गया कलर स्केज हो गया वो इसलिए उसका उपयोग किया जाता है जैसे कि हम कोई चित्र बना रहे हैं तो उसमें अगर वो गड़बड़ हो गया थोड़ा तो हम रबर की सहायता से उसको मिटा के दोबारा से सही कर सकते हैं पेंसिल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी भी चीज को अगर आकृति के रूप में दिखाना है तो उसको पेंसिल से हम बनाएंगे उसको उसका स्केच बना के उसको दर्शाएंगे इसकी जो सामान है हम अपने आस पास की जो दुकानें हैं हमारे आस पास घर के वहाँ से हम ले आते हैं आर्ट का सामान इस्टेशनरी से कुछ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ठीक है एवरेज है न बहुत महंगा है न बहुत सस्ता है एक एवरेज है उसका सामान आर्ट जो है इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आर्ट के माध्यम से ड्राइंग के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के चित्र बना सकते हैं विभिन्न प्रकार की फ्रूट्स जो आपका मन करे आपके मन के अंदर क्या चल रहा है आर्ट उस चीज को कहते हैं कि आपके मन के अंदर जो तरंगे उठ रही है आप उसको कागज पे उसका एक रूप प्रदर्शित कर रहे हो उसको रूप दे रहे हो उसकी कल्पनाओं को जो आपके मन में कल्पना उठी है उसको आप एक रूप के तौर पे बना रहे हो ड्राइंग करते समय आप का सामान हमको उपयोग करना बहुत ही अच्छा लगता है इसमें जैसे हो गया हमको एक कंगारू ब्रांड है कंगारू का जो आता है वो ब्रांड हमको अच्छा लगता है उसकी चीज़ें जो होती हैं कंगारू की एक नटराज की जैसे पेंसिल आती है वो बहुत बढ़िया होती है और ऐसी जो चीज़ें रहती हैं स्टेशनरी की कोई महंगी नहीं रहती है आर्ट से सही रहती हैं और ठीक रहती है न वो बहुत महंगी है इसी के समान जो हैं इसी के समान आर्ट की चीज़ें रहती हैं और आर्ट का सामान कतई उन सब चीज़ों से महंगा नहीं है दोनों चीज़ें लगभग सेम है उन्नीस बीस का फर्क हो सकता है इसका सामान अपने घर के आस पास की जो दुकानें हैं हम वहाँ जाके उस सामान को खरीद लेते हैं और वहाँ भी वो सामान उचित रेट पर ही मिलता है पेंसिल हो गया रबर हो गया स्केज हो गया तो आर्ट का मुख्य काम यही है कि आपके अंदर जो चीज़ें उमड़ रही हैं जो चल रही हैं आप उसको कागज पे उसका एक रूप प्रदर्शित करते हो आर्ट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें आप कल्पनाओं में सोच रहे हो उस कल्पना को अपने कागज़ पर उसको उतारना ही आर्ट कहा गया है ड्राइंग कही गई है